अॼु जे वक़्तु में जेके शयूं आहिनि छे अॻिए ज़माने में न हूंदियूं हुइयूं असांजे कुझु वक़्तु अॻु जी ॻाल्हि आहे की टैक्नोलॉजी केरु में उहे न हूंदियूं टे पहिरीं शुरुआत में त फ़ोन सी न हूंदा हुआ उनखां पोइ आहिस्ते आहिस्ते घरनि में कंहिं कंहिं घर में फ़ोन आया ऐं उनखां पोइ वक़्तु अहिड़ो आयो त हर घर में फ़ोन अची वियो इहेई ॻाल्हि टीवी सां थी पहिरीं किथे बि टीवी न हूंदी हुई ऐं उनखां पोइ आहिस्ते आहिस्ते करे पहिरें हिकु घर ॿियो घर ईअं हिकु दौर अहिड़ो आयो जो सभिनी घरनि में टीवी ऐं फ़ोन अची विया ऐं हिकदमि जेका ज़िंदगी आहे सभिनी जी मटिजी वई छो जे टीवीअ में उहे शयूं ॾेखारियूं वियूं जेके आम माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में न थींदियूं आहिनि साॻी तरह फ़ोन जी सहुलियतु ईअं मिली वई जो माण्हू हिकु ॿिए जे घर अचनि घटि वधि करे छॾियो फ़ोन ते ॻाल्हाइ यानी चवंदा आहिनि त फ़ोन ते सम्झि ॻाल्हाइजे त अधि घटिजाणी थी वई त वक़्तु इयो थी वियो आहे की टेक्नोलॉजी में चेंजिज़ अची वियूं आहिनि बदलाव अची वियो आहे इन बदलाव सां माण्हुनि खे सहुलियतूं बि थी वियूं आहिनि ऐं टीवी थी वई ऐं हाणे आहिस्ते आहिस्ते हर घर में ॿियूं शयूं बि टेक्नोलॉजिकली वधनि पई थियूं सभिनी वटि कंप्यूटर्स पिया था अचनि सभिनी वटि होम थिएटर था अचनि त टेक्नोलॉजी पंहिंजे पाण में सुठी तरकी करे रही आहे ऐं इन दौरानु असांजे न रुगो असांजे पर नंढनि जे वॾनि जे ॿारनि जे सभिनी जी ज़िंदगीअ में सभु बदलाव अची चुका आहिनि ऐं हीअंर असांखे कोविड खां पोइ त ऑफ़िस में जेके सभु कमु थींदा हुआ हाणे वर्क फ्रॉम होम शुरू थी करे ऑफ़िस में बि कमु थी रहिया आहिनि त इन टेक्नोलॉजी जे बदलाव सां ही घणे शयूं वक़्तु सुरब थी रहियूं आहिनि ऐं सुठे नमूने थी रहियूं आहिनि ऐं इहो त मञिणो आहे की हर कंहिं शइ सां कुझु सुठो ऐं कुझु बुरो सभु जुड़ियल आहे